पंदर अगस्त उन्नी सौ संताली छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् ठाई फरवरी दो ज्हार दो सतारां मार्च ठारा सौ सतानुऐं पंज मेई दो ज्हार दस